घरां इमारती बांदपाचीं बांदकामां वाडत आसा आमची लोकसंख्या वाडल्या कारणान सगली कडेन वस्तीच वस्ती दिसता आनी वचत थंय शारां तयार जाल्लीं दिसता गांवा सुद्दां नांवांचीच आसा हाका लागून मुखेल समस्या म्हणल्यार घर बांदणेचो म्हाल कमी जायत आसा आनी मारगूय जायत आसा दुसरें म्हणल्यार घर बांदपा खातीर जमनी सुद्दां कमी जायत आसा